यदि हम कोई कम्पनी से कोई कैब बुक करते हैं तो अगर उसका ड्राइवर हमसे पैसा एक्स्ट्रा मांगे तो हम उसके मालिक से बात कंपनी से बात करेंगे और उनसे बोलेंगे कि जब मैंने आपसे किराया व्यवस्था चेक किया था तो आपका ड्राइवर मुझसे पैसा क्यों मांग रहा है